हाँ लद्दाख़ हाँ नहीं मैं लद्दाख़ जाना सब से बेश्ट समझता हूँ हाँ बाइक से हालांकि मैं कभी गाया तो नहीं हूँ वहाँ पर हाँ लेकिन मैंने सुना है हाँ कि लद्दाख़ में जो राइडिंग होती है बाइक राइडिंग है ना और वहाँ का माहौल सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं हाँ तो भारत में एक ऐसी जगह है लद्दाख़ ही है जहाँ मैं जाना चाहूँगा और अगर मुझे मौक़ा मिलता है तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा हाँ लद्द नहीं नहीं लद्दाख़ में जो राइडिंग है है ना और वहाँ का जो नेचर वहाँ का जो नेचर है वो सारी चीज़ें देखना चाहूँगा मैं कैसा क्या है अभी तक मैंने सुना है राइडिंग भी वहाँ बहुत होती है बर्फीले क्षेत्र भी हैं हाँ सारी चीज़ों को इंज्वाय करूँगा मैं अगर वहाँ अगर वहाँ जाने का मौक़ा मिलता है तो